ہمارے علاقہ کے لوگ زیادہ تر باغوں کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں اور ہمارے علاقے میں بہت سارے باغات بھی ہیں اور وہاں پہ لوگ زیادہ سے زیادہ صبح اور شام سفر کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں تک کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر آم کا باغیچہ باغیچہ ہے اور اس میں ہر سال آم آتے ہیں اور آم لوگوں کو یدا پسند بھی آتے ہیں اور ہمارے علاقہ میں لوگ مسجد بھی جانا پسند کرتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں لوگ مندر بھی جانا پسند کرتے ہیں اور ہمارے گاؤں کے اندر بہت سارے جھیل بھی ہیں جو کہ لوگ وہاں پہ صبح صبح سیر و تفریح کرنے کے لیے بھی زیادہ تر پسند کرتے ہیں اور ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے جگہ ہے جہاں پہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں جیسے بازار ہو گئے اور اس کے علاوہ لوگ زیادہ تر زیادہ تر جو ہے لوگ کھیتوں میں بھی جانا پسند کرتے ہیں وہاں پہ اپنا کام کرتے ہیں صبح اور شام کام کرنے کے اور اس کا تفریح بھی ہو جاتا ہے یہاں تک کہ یہاں کے لوگ زیادہ تر علاقے میں کھیتی باڑی پر ہی نربھر رہتے ہیں اسی وجہ سے وہ زیادہ تر لوگ اپنے کھیت جانا پسند کرتے ہیں اپنے باغ جانا پسند کرتے ہیں اور اپنے علاقے کے جو بھی جیسے ندی نالے وہاں پہ جا کر وہ بہت مزہ لیتے ہیں اور لطف اٹھاتے ہیں